मां हिकु नई ड्रॉइंग ठाहिणु महिल रंग ब्रश रंगनि जी प्लेट ड्रॉईंग शीट केनवास पैंसिल सभु पंहिंजे साम्हूं रखंदी आहियां पोइ पंहिंजे मन में कंहिं सीनरीअ जी कल्पना कंदी आहियां न सम्झ में अचे त ऑनलाइन ॾिसी सम्झण जी कोशिश कंदी आहियां कॾहिं कॾहिं कुझु ऑफलाइन बि ॻोल्हण जी कोशिश कंदी आहियां मां हिन वक़्तु टे चारि प्रोजेक्ट ते यानी ड्रॉइंग ते कम करे रही आहियां कोई बि हिकु पूरी थियण ते तव्हांखे ॿुधाईंदसि